नमस्ते हम खाते हैं हरा सब्ज़ी खाते हैं हरा सब्ज़ी खाते हैं गो आलू टमाटर खाते हैं आलू खाए से दिक्कत कुछ होता वह टमाटर छीलने हाँ खाते हैं हम यह है गोभी आलू छेमी टमाटर खाते हैं हमके बहुत अच्छा लगता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होता है बहुत अच्छी लगता है सब्जी और ये टमाटर सेम का सब्ज़ी बोहौत प्यारा लगता है आदमी दिक्कत हो जाते हैं

हाँ हाँ आलू कम खाते हैं हम हो गया करेला गया यह सब ठीक है हाँ अच्छा ठीक है हम जो करो जात है भिंडी के यह सबको सब्ज़ी बहुत प्यारा लगता है यह तो तो बहुत हाँ से बहुत फ़ायदा होता है हाँ इनकी तो सब्ज़ी बहुत प्यारा लगता है कोहड़ा का सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाते हैं जैसे यह छिमी हो टमाटर हो यह सबको हाँ हाँ धान होता है तब ठीक है ठीक है और यह सबको सब्ज़ी हमको बहुत जमेगा करेला का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी ठीक है चकु नहीं खाते हैं हम रोटी ज़्यादा खाते हैं चावल बहुत मुश्किल से सबेरे थोड़ा बहुत खाते हैं

थोड़ा बहुत दाल खाते हैं उससे प्यारा से सब्ज़ी लगता है हमको करेला का भिंडी का हाँ सब्ज़ी का हाँ बथुआ बहुत अच्छा हम हमको बथुआ बनाकर देते हैं हमरे हमरी बहु अच्छा लग ज़्यादा साला वाला खाना हम नहीं खाते हैं सादा खाना सबसे प्यारा लगता है गर्म मसाला खाते थे कुछ परशाती आते हैं धन्यवाद